नया चीज तऽ कए दिन बनेने छी जेनाकि एक दिन मोमोज बनेने छलहुँ नया चीज जे होइ छै मोमोज आओर चटनी फर्स्ट बेर हमहीं ट्राइ केने छलियै हमर दोस्तो सबके बहुत नीक लागल छल अइ बेरी एक जनवरीमे नव वर्षके अवसरपर बनेने छलहुँ नया चीज लगभग ट्राइए केने छलहुँ यूट्यूबसँ देखिकऽ बनेने छलहुँ कढ़ाइ पनीर आओर नान